चवथीचे दीस आशिल्ले ताका लागून हांवे एक साडी ऑर्डर करपाचें थारायलें आनी ताका लागून हांवेन फ्लिपकार्ट एपाचेर ऑर्डर करपाची थारायली एप ओन केलो म्हणटकच हांवेन सर्च केली साडी हांवेन सर्च करतकच म्हाका खूब साडयो दिश्टी पडल्यो बरे तरेच्यो साडयो आसलेल्यो वेगवेगळ्या कलार कलराच्यो तश्योच काॅटन आशिल्ल्यो सिल्काच्यो आशिल्ल्यो खूब तरेच्यो साडयो आशिल्ल्यो आनी म्हाका पळोवन सारकें म्हाका पिशें लागल्या सारकें दिसलें सारकें जालें मागीर हांवेन तातूंतली एक साडी ऑर्डर केली आनी तेजो कलर आशिल्लो मरून कलर पळोवपाक सारकी बरी आशिल्ली आनीक ती सिल्कान आशिल्ली साडी आनी रेटूय मात्शी एवरेज आशिल्ली म्हणटकच चारश्यांची अशी आशिल्ली ती आनीक ताका लागून हांवेन ती ऑर्डर केली ऑर्डर करतगच म्हाका तांच्यांनी एक मॅसेज सेंड केली आनी मॅसेजींत बरयल्लें आशिल्लें की तुजी ऑर्डर आसा ती तुका तुजो जो प्रोडक्ट आसा तो तुका स दिसांनी डिलिवर जातलो आनी मॅसिजी प्रमाणे म्हाका तो प्रोडक्ट म्हळ्यार म्हाजी ती साडी स दिसांनी तेंच्या डिल्हीवरी बोयान ती घरा पावयली घरा पावतकच हांवेन म्हाका सारको उमेद जाली आनी हांवेन तो पार्सल तें ओपन केलें ओपन करतगच कितें साडी म्हाजी सारकी जशी हांवेंन ऑर्डर केल्ली तशीच आयली म्हाका पळोवन सारकी उमेद आयली आनी हांवेन ती साडी म्हाज्या सगळ्यां इश्टिणींक तशें सोयऱ्यांक सगळ्यांक दाखयली सगळ्यांक ती लायक जाली मागीर हांवेन ती साडी न्हेसून पळयली न्हेसपाक सुद्दां सारकी बरी जाली ती म्हाका

हांवेन ती न्हेसतगच सुद्दां हांवेन सगळ्यांक म्हाज्या घोवाक सगळ्यांक दाखयली तेंकांय तीं आवडली आनी सांगपाचें म्हळ्यार कितें ऑनलायन ऑर्डर केल्यार कितें जाता आमकां बऱ्यांतलो बरो प्रोडक्ट सुद्दां एके वेळार कितें जाता सवाय सुद्दां मेळोंक शकता तोच जर आमी ऑफलायन केल्यार कितें जाता आमकां चड म्हारग पडटा आनी म्हाजो जो प्रोडक्ट आसलो म्हाजी जी साडी म्हाका हांवें ऑर्डर केल्ली ती म्हाका सारकी जशी जाय आशिल्ली तशीच मेळ्ळी तेका लागून हांव फ्लिपकार्टाक थँक्यू म्हणटां